आदसा दायो जोंनि दोरोङारि जिफोर माने आदब खायदा थांनाय माबानि हुदाफोर गोमालांदों रावफोर अरिजिनेल गिबि जिथु अरिजिनेल राव डाइलेक्ट बेफोर गोमालांदों जेरै जोङो आफा आफा आइ फाडार माडार बुङोमोन बेफोरखौ दा जोंनाव बे बेफोरथो गोमालांदों जोङो बै इंग्राजि सोफैदों दा आइनि थावनियाव जोङो बांसिनानो मामा मा माडार बाबा पापा बेबायदि बुङो आरो बिदि दोरोङाव बहुद दोङो बेबायदि जेबायदि जाहाव थौ साराइ लिहा बेबायदि गोबां सोदोब दोङो जेरै अल अल फेसा जोङो बेयाव दावखु दायना होननानै बुङोमोन जोङो दरङाव बेफोर डाइलेक्ट दा जोंनिफ्राय गोमालांदों आरो बेबायदि आरो दोङो जेरै दा गोसोआव फैला अब्लायबो बेबायदि डाइलेक्टफोरा गोमालांदों दा बे माबानि जाहोना जादों जेहैथु जोंनि माबाया बर' बिजों जानायनिफ्राय गासै बर' डिसट्रिक्टनि बर' लेंगुवेजफोरखौ मोनसे माबायावनो महरावनो लाबोनायनि जिथु थांखि लानाय जादोंमोन जादों बे थांखिनि माबायाव गेजेराव खायफा अटमेटिकेलिनि अटमेटिकेलि बेफोरो माबा गैयै जालांदों बेखायनो आंनि माबाया जादों आंनि जिथु बुंन' गोनां बाथ्रा बा आंनि जिथु आर'ज बेखायनो जोंनि जि जायफोर गोरों गोरा लेंगुवेजनिसाय सायाव जायफोर एक्सपार्ट बिथांमोनहा गासै डिसट्रिक्टनि जायफोर डाइलेक्ट दोरोङानो जा बा नलबारिनानो जा जे डिसट्रिक्टआनो जा बेफोरखो लोगोसे बेफोरखौ लगाय लथाय जोंनि माबा रावखौ माबा खालामब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो आरो दा गाननाय जोमनायनि गेजेराव जोंनि दरङाव बे समाव स्पेसेलि जोङो दख'नाखौनो बुङोमोन दख'ना होनब्ला अबयसे बे जों दायो जिथु लांगा बे लांगा नङा दख'ना जिथु असमिया मेख्ला बे मेख्लाखोनो गानोमोन नाथाय माबाया मा खालामोमोन जोंनि आइजोफोरा बिसोर बै समाव गावनि हिसानावनो दाना दिहुनोमोन गुफुर दख'ना गुफुर गाबनि सि एसे सिनिफ्राय बे सि गाननानै न'आवनो आखाइजोंनो सिथाबना लायोमोन आरो जिहैथु बे समाव जोंनि ओइ आइजोफोरा बेदि सेमिस बा पेथिकट पेथिकट गाननायनि माबा गैयामोन हुदा गैयामोन अयभास गैयाोन हेबिट गैयामोन बिथांमोनहा मा खालामोमोन बै दख'नाखौ गुफुर बै जिथु साबनाय दख'नाखौ मोनसे गिदिर सारायाव दै होनानै सामफ्राम बिलाइ मधलियाम पात बे मधलियाम पात बा जोङो बेयाव सामफ्राबो बुङो बे मधुलिआम पातनि बिलाइजों बे दखोनाखौ एखदम उरिय'मोन आरो बयल खालामामोन बय खालामनायनि उनाव बे अटमेटिकेलि बे माबाया दख'नाया गुजुं जालाङोमोन एखदम डार्क ब्लेक डार्क ब्लेक जायोमोन आरो बेखौ लांनानै दैसा सेराव लांनानै बा दुब्लियाव लांनानै बा न'नि खाथियावनो एखदम हाब्रु खालामनानै बे हाब्रुआव आथेंजों बेखौ एखदम माबा खालामोमोन आरो गाथेबनानै बेखौ मा बुङोमोन नानायबायदि खालामोमोन आरो नाजायै बा नायैबायदि खालामनायाव बे आरो बे माने माहोनो बांसिन डार्क जायोमोन आरो ब्लेक जायोमोन बेखौ लाबोनानै उनाव बेखौनो गानोमोन आरो आरो बेखायनो बेखायनो एसे डार्क जायोमोन आरो से रोजा जायोमोन बेखायनो पेथिकट गाननायनि जेबो गोनांथि बैसोर समाव आरो जायाखैमोन आरो बे आरो बिदि ब्लाउस गाननायनिथ' जेबो हुदा गैयामोन नेसेसारिलि न'आव दाना दिहुननाय आंहा जिथु गोसोआव दोङो दायो दाथ' मोजां नुबांलिया बेफोर माबाखौ एरैनो गुफुर बे माबा फालि खाना लायोमोन आरो बेखौ जास्ट टु कभार डा ब्रेस्ट बेखौ खाना लायोमोन बेबिदिनियोमोन आरो बेदि खानाय खाननायाव खानजों होनब्ला न'आवनो बे माबाजों खारादजों औवानिफ्राय माबा खालामनानै मा बुङो बेखौ खरदजों माबा खालामनानै हाथाय हाथायखौनो बुंनाय जादोंमोन हाथाय दोङो होननानै खानजं बाहायोमोन आरो बाजाराव थांनानै बे माबानि मैसो गोमोनि मैसोआव गोमनि बे समाव खानजि मोननाय जादोमोन बे खाजिगौमोन लाबोयोमोन बे खानजि गुदिजोंनो बेबायदि खाननाय बिथांमोनहा खानोमोन आरो आरो नाथाय जोंनि हिनजावफोरा बै समाव बिराद थाव फोनाङोमोन बिराद थाव फनाङोमोन मिथिनायाव आरो आरो बे हाथायफोराव थांनो बिराद मोजां मोनोमोन आरो बेखायनो हाथायाव थांबोला बे थावनि दुखान मोनब्लानो बिथांमोनहा थाव लायोमोन आरो बेबायदि खाफालाव खानायाव थाव फोनांजोबनानै बिथांमोनहा न'आव फैयोमोन आरो आरो बेखायनो हुवाफोर माबाफोरा हिनजावफोरनि बा आइजोफोरनि गाननाया बे भेरि सिमपोलमोन आरो बेरि सिमपोलमोन दख'ना बेस्ट आरो बेयाव फु खाना लानाय खानसै आरो खर'आव खानायखौ माबा गुफुर सिजों खाना लायोमोन खोबना लायोमोन आरो हुवाफोरनि होनब्लाथ' नेसारेल माबा बेयार बेया बेयार बदि आरो माबा उदांहैनो दोङोमोन आरो बांसिनानो एरैनो लिथिं खायोमोन आरो लिंथिल' थाफ्ला बे मा बुङो थाफ्लायाव ओंखारबाय थायोमोन जोंनिथिं लिंथि थाना थायोमोन आरो गोनां मानसैफोरासो हान्थुसिम धुथिखोनो होनगोन ना माखौ होनगोन बेयावनो दाना दिहुननाय बे फालिखौ गानोमोन आरो जायफोर आरो बिनिफ्राय एसे रां गोनां मानसै बेफोरो बाजाराव थांनानै एसे धुथि लाबोना आरो बै समाव बाजाराव मारखिन सि होननानै मारखिन सि मोननाय जादोंमोन बेखौ बिथांमोनहा गानोमोन आरो जायफोरा एसे माबा बेबायदि फैसा गोनां मानसिया बेसोर बाजारनिफ्राय गस्ला बेखौ मा हालुवाय सुलाबो बुंदोंमोनलै जोंनि बिथिं बै समाव माने खालि एवग्राफोरा गाननाय गस्ला होनना बुङोमोन बे हालुवा इसोला गानोमोन आरो खायफाया इरैनो बेदि शार्ट थार्थ बेबायदि गानोमोन आरो दा आं नुनायाव आरो बेदि आथेङाव गानग्रा माबा होनब्ला फनथा मा बुङो आबथं आबथं बुङो नामा बर'आव आबथं बे फनथा गानोमोन बे फनथाया जादों बे बे आं नुनायाव थारों आरो बे निमसिथा बंफांनि बंफांखो बिसोरो माबा मा बुङो सिखाजों माबा खालामनानै बै जिंनि हावाइ सेनदेलनिबायदि महर होनानै बै माबा ख्लामोमोन बाजाराव आरो बे थिग बे मोनथाम माबायाव बियाफल दङमोन आरो बे हावाइया एकजेक्ट हावाइ सेनदेलमोनबायदि फलंनानै बेयाव माबाजों मा बुङो फाथो फाथो माबाजों बेखो मा बुङो फाथो दिरुं फाथो दिरुंजों बेदि जों हावाइ सेनदेलनि जिथु फिथा बेबायदि फिथा खालामनानै बेखौनो गानोमोन आरो बेनो आबथं बे समाव फनथा होननानै बुङोमोन बे बर'आ अबयसे एकचुवेल बर'आव मा बुङो आं मिथिया खिन्थु जोङो बियाव फनथा फनथा होननानै बुङोमोन आरो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जादोंमोन बेखौ बुंदोंमोन खरम खरम बे खरमाबो माबानि मा बुङो काटनि काटनिफ्राय आरो बेयाव बे बे माबा आथिंनि बे माबाखौ बे सायखेलनि टायारनिफ्राय बेखौ बेबायदि माबा मेरायना बे आथें माबा खालायनायखौ बे मेरायना होनाय जादोंमोन बेखौ बुंदोंमोन खरम आरो बेनिबो आरो मोनसे दंमोन बे खर'नि माथ्र' बराय आसि सेना होना राखिनायमोनबा मोनसे मोनसे माबा बुङो बे खुथि खुथि दोङोमोन खिला दोङोमोन बेखौबो गानोमोन आरो आरो बेनि उनाव सफैबाय बे मथर टायारनिफ्राय दिहुननाय स्लिपार बे स्लिपारखौ गानोमोन आरो बेनि उनावथ' आरो दै हावाइ सेनदेल सफायबाय आरो बेहायथ' दायोथ' एसे इमप्रुभ जालांदों बेखौनो गाननाय जोमनायनि गेजेरजो आराम जादो बेनो आरो जानाय लोंनायनि गेजेराव होनब्ला बेदिथ' खुब माबा सुवाद गोनां बा बेदि मस्ला माबा माबिजों सोंनाय बेबायदि इंख्रि आं गावबो मुनजाफेराखैमोन आरो मालायनियावबो नुफेराखैमोन बेबायदि माबाया जादों मोनसे आंबाव आदसा उनाव बुंसिगोन आं दा बेनि जाहोना बेबो जानो हागौ बे समाव खाथियाव दखान गैयामोन खाथियाव दङमोन दखान गैयामोन दा जेरै न'आव न'नियाव ओंखारब्लानो दखान बेबायदि दखान सखान गैयामोन सबथाह मोनसेनि उनाव बै माइल बा माइल दुरनि गोजानाव मोनसे हाथाय जायोमोन बे हाथायाव थाङोमोन बे हाथायाव थांनानैनो बे समाव आरो हैथ' आथानानि आथाना आथानानि माने दानि फिभटि फायसे बेनि जानाय थाव बा हैथ' केजि मोनसे संख्रै बेदि हैथ' बे धनिया दा खारसिन थाव बथलसे खारसिन थाव बैफोरखौ लाबोयोमोन बेखायनो बेनि सायावनो सबथाहसेयाव थांनांगौमोन आरो आरो बेनि गेजेराव जुदि बे माबाफोरा जुदि जोबलाङोब्ला आरो बिराद मुसखिल जायोमोन बेखायनो जानाय लोंनाय होनब्ला बे रुनाय मैगंखोनो बांसिन जानाय जादोंमोन आरो भेरि सिमप्लि सिमफोल मस्ला थस्ला बे दिहुननाय जायाखैमोन आदा बे हायजें बा बिदि नहरु जोंनि बेयाव सिगाङाव सामब्राम खिफि होननाय जादोंमोन नहरुखौ सामब्राम खिफि नहरु आरो फियास जायखौ सामब्राम बेफोर बै आरो फानलु बे बेखिनियाल' माने मस्ला होनब्ला बेखिनिखोनो होनो आरो हालदि बेखिनिखोनो मस्ला होननाय जादोंमोन बेखायनो बे बेफोरखोनो जानाय जानाय जायोमोन आरो आरो हाग्रानि माबा माबि मैगं बै बै समाव लाबोनाय जादोंमोन दा बेफोर मैगं मैगंनफ्रा माबा बेफोर मैगङानो दा जोंनि माबानिफ्राय गुमालांबाय जायफोर बिलाइ खाना लाबोयोमोन दुब्लिनिफ्राय बा दैसा सेरनिफ्राय बेबायदि सिमरि सेमरा बेदि मा बुङो खारसेनि हा सिबि सिबि बेफोर मैगं लाबोनाय जायोमोन बेफोर मैगंआनो दा गुमालाङो बेफोरखौ जानाय लाबोनानै सोंनाय जादोंमोन आरो बेबायदि लाव बिजौ माबा बिजौ बे बेफोरखौ सोंनानै रुनाय जायो जानाय जायोमोन आरो जोंनि गेजेराव आं मिथिनायाव एखदम फेभारेट डिश होनब्ला थास' फिसं आरो अमा बेदर थास' फिथं अमा बेदर नायब्ला बेबायदि थास' फिथं ना गोरान बेफोरानो एखदम स्पेसियेल डिश होनजायो आरो बेफोरनो स्पेसियेल डिश होनजायो बेफोरखौनो बेबायदि संनाय खावनाय जायोमोन आरो बे समाव आलासि फैब्ला मोनसे जोंनियाव हुदामोन हुदा दोङोमोन आलासि फैब्ला जुदि बुंनाय जायो अमुखानि न'आव आलासि सहायदों माहानिफ्रायब्ले हमखा गामिनिफ्राय फैदों आलासि फैनायखाय अमा फिसा सिथारनाय जादों होननानै बेखायनो आलासि फैब्ला बा न'नि बाय बाहागिफोरा फैब्ला अमा फिसा सिथारनानै जाहोनाया मोनसे बिराद माने माननि खौरांमोन आरो बे मान सनमाननि खौरांमोन बेदि अमा फिसाखौ सिफायनानै जाहोनाय जायामोन आरो जोङो बे एसे हाबा जानायनि माबाखौ बुंनो नागिरदों आङो जेब्ला बे समाव बिराद मिनिनो गोनां सोरबानि सोरबा सेंग्रानि थाखाय जुदि सोरबानि सिख्लाखौ नायनो फैयोब्ला जुदियोब्ला न'खर न'खर मोननै गेजेराव गोरोबलायनाय थायोमोनब्लाबो दा बे खुरां होनाय थायोब्लाबो मा मोनसे माबा बेबायदि बे समाव नियम दोङोमोन बेसोर फैनाय लोगो लोगो एखदम सहैबा जों बेसोरखौ माबा खालामनाय जादोंमोन आरो होननानै माबा मा माबुङो होननाय जादोंमोन आरो जुदि माबा फैयोब्ला बे हुवासायाव जुदि हिनजावसाखौ नायनो फैब्ला हिनजावसाया एसे गाज्रिहाय रायोमोन मेगन बेरलाव हायथा खाना माबायदि बै रायोमोन खेख्रा फेरा दांग्रा होननानै बेदि रायनानै होदोंमोन आरो खिन्थु सिं सिं बिसोरो दस्रायाव दोङोमोनब्लाबो बिदि रायोमोन आरो बेबिदि जोंनाव फैनायाव अमा लाबोनांगोमोन बे हाबानि सोमायावबो बे हिनजावसानि न'खरनिफ्राय मोनसे दाबि खालामनानै जादोंमोन जे बेबिदि अमा मासे लाबोनांगोन बा अमा फिनदा लाबोनांगोन आरो आं सिगाङावनो बुंलांदों जे थास'आ बिराद फेभरेट डिशमोन बेबिदि थास' लाबोनांगोन बेबायदि हासुबायला बायनांगोन बेबिदि मोनसेनो दाबि दोङोमोन बे दाबिफोरखौ लाबोनांगोनमोन आरो बियानि सोमायाव बे कनडिसन दोङोमोन जे आइजोफोरा गय खावनानै राननाय समाव दखानाव दंब्ला दख'ना गुफुर फालि गुफुर गाननानै फैनांगोन बेबिदि खायफा दिमेन दङमोन आरो बे दिमेनफ्रा जुदि सुफुंजायाब्ला बे एसे माबा हाबानि समाव एना एनि जायोमोन आरो जेब्ला फैनायाव गोदांमोनमोन खैदि होनना लांनाय जायोमोन बेन दामै दामै बा दल दामै दामै बा बेदि मोसायै दामै आरो लांनाय जायोमोन खयनाया मा खालामोमोन गेजेर लामा गेजेर ससेयावनो खुद्रिनानै जिराइ जिराइना थायोमोन बियोदि मानसिफोरा मा इदि इदि सोङोब्ला मा जादों मा जादों होनब्ला खयनाया बुंगोन बुंदोमोन जे दे बेन दामनाया मोजां जायाखै ब्लाय बाजुनि खयनाया गय गय जानो लुबैदों होननानै खुद्रिना जिराइबाय थायोमोन आरो बै समाव बे बेन दामनाया मोजां जायाखै होनब्ला आरो गोदाननिख्रुइ जों बेनखौ दामनाय जादोंमोन आरो बे देंखोखो जुदि नों मोजां मोनोब्लायासो खयनाया आरो फिन सिखारनानै थाङोमोन आरो बा बिदि गय जानानै थाङोमोन आरो बै समावथ' आरो बेबिदि गारि मथर गैयामोन स्पेसिलि मोसौ गारि बा मोसौ गारियाव लांनाय जायोमोन आरो बेखौ मा होनो मा बुङो बेखौ सय होननाय मा बुङो बर'आव कभार होनानै बेखौ लांनाय जायोमोन आरो बेनो मोनसे बिराद बे समाव मान सनमाननि बाथ्रामोन आरो आरो लांनाय समायाव मा खालामनोमोन एखदम मिनिनो गोनां हौवा गोदानखौ बहाबा मैथ्रु मुदुम मुदुमफुलनि माला माला गानहोनाय जादोंमोन माब्लाबा आरो बे धिंखि थरा बेखौबो गानहोनाय जादोंमोन माब्लाबा थाइगिर फिथाइ गानहोनाय जायोमोन आरो बै मा बुङो मा मा एम्फौ बेखो आमुलि फुख दा गोसोआवनो फैयो होना एत्थेरि आदसा बे आमुलि फुख बेखौ लामायाव एखदम माने बे बाहाखौ लाबोनानै खैजोमा बे खैजोमाखौ लाबोनानै बाहाखौ सिफायनानै लामायाव फिसायनानै होनाय जादोंमोन बेनि गेजेरावनो थांनाय फैनाय जादोंमोन आरो बेबादि गोबां मिनिनो गोनां बेफोर हुदाफोर दोङोमोन जोंनि गेजेराव आरो मोनसे आरो मोनसे बाथ्रा थिग बिदाइ होनाय समाव बे खयना गोदान आरो हुवा गोदानखौ जिराइहोनानै एखदम फानलु गोसा बेदि मैगं बेदर बा माबा लाबोनानै जाहोनाय जादोंमोन बेखिनियानो बुंनो थांला आं मिथिनायाव गोजाम माबाखोनो बेखौनो बुंनाय जायो आरो